एल्डरली पिपल प्ले म्हणजे आमचे आदले लोक जे खेळ खेळटाले आद आमचे आदले लोक जे खेळ खेळटाले ते दुसरें आनीक वेगवेगळे आसताले ते खेळ खेळपाक आमकां बायल्यान विक्रेत कसल्योच वस्तू घेवंक पडनासल्यो कित्याक हे खेळ खेळपाक सगल्यो वस्तू आमच्या घरांतूच आसताल्यो ते खेळ म्हणल्यार अशे प्रकाराचे आसताले मिटांनी गोड्ड्यांनी लगोऱ्यो धांवच्यांनी धरून पऱ्यांनी आंज्या गुंज्यांनी लंगडी दोळ्यांक बांदून आपा लिपा रापणीन कोट्यांनी गोंपणीन तीर मारप बारांनी फातरांनी विरानी आनीक आदी अशें तरेचे वेगवेगळे खेळ आमचे आदले लोक खेळटाले